बे प्रदाका जाहैबाय जोंनि न'नि थाखाय नांगौबादि हेफाजाब एबा खामानि मावनो हाया माखासे टाइमाव जोंनो नांब्रबगौ इमारजेनसिफोर टाइमफ्राव खामानि मावनांगौ बेखौ हास्लाबा